اتر پردیش میں ابھرنے والی صنعتیں بنائی عطاری اور دستکاری ہے بنائی کے لئے بنارس اور مئو اہم ہیں جب کہ عطر کے لئے قنوج اور دستکاری کے لئے سہارنپور مراد آباد ہیں مئو میں ساڑی کی صنعت کو فروغ ملا اور روز بروز وہ ترقی کے مراحل طے کرتی جا رہی ہے اسی طرح عطر کے لئے قنوج میں بہت سارے عطار ہیں جو عطر سازی کا کام کرتے ہیں اور سہارنپور میں لکڑی کی صنعت بہت ترقی کر رہی ہے اس کے علاوہ بانس کے مختلف قسم کی اشیا ہے اشیا سے لے کر فرنیچر وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں مراد آباد تو مشہور ہی ہے پیتل کے شہر کے نام سے